दिक्खो जी जि'यां कोई एनिमल बगैरा जि'यां सप्प होई आ अगर बड्डी आ कट्टी आ जियां अगर बंदे ते फिर केह् करना ते ओह्दे आस्तै केह् करने पौंदा की पैह्ले नंबर जियां कोई एह् भांग होंदी जेह्की देसी आपने देसी लाज जेह्ड़ा ऐ भांग शांग बननी जित्थै कूदे बड्डे दा होवै ते ओह्दे थल्ले उप्पर जियां कोई भांग बननुड़नी चाहिदी ते ओह्दे बाद जेह्ड़ा ओह्दा असर रौह्ंदा बैस होंदा जेह्का बड़ा घट्ट होंदा मतलव घट्ट घट्ट ग्रो करदा ओह् थोह्ड़ा थोह्ड़ा ही होंदा ओह्दे बाद जेह्का आपने देसी हकीम होंदे जेह्के आपने देसी बंदे जेह्ड़े कारियां कुरियां करदे मंत्रे मुंत्रे कन्नै जेह्ड़ा ओह् जेह्र जेह्ड़ा ऐ बाह्र कड्ढदे ते इ'यां गै जि'यां कोई कुत्ता बड्डी जा ते कुत्ते आस्तै केह् ऐ कि ओह्दे कोई लाज इ'यां कोई खास निं पर जाना पौंदा डाक्टरे कोल गै ते एह्दे बाद इ'यै कोई जादा ऐ निं बस थोह्ड़े थोह्ड़े जेह्के हैन आपने देसी मैंतर मुंतर आह्ले थोह्ड़े बोह्त बंदे ही हैन ते कदे कदे नेईं बी लब्भदे फिर डाक्टर कोल ही जाना पौंदा